यहाँ के अस्पताल में ये होता है ना कि मतलब सुधार है बहुत कुछ सुधार है पहले की तरह पहले के पहले के मुताबिक ही तो सुधार है लेकिन ऐसा है ना कि अभी भी बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसमें डॉक्टर बहुत लापरवाह हैं टाइम कितना बजे देते हैं कितना बजे आते हैं किसी का कोई मतलब वैल्यू नहीं है कोई अगर अपॉइंटमेंट ले चुका है तो उनको टालते रहते हैं कि आप थोड़ी देर बाद आइएगा आप थोड़ी देर बाद आइएगा और हर एक घंटे का कहिए चाहे एक दिन का कहिए तो किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं मतलब ऐसा हो गया ना कि वो अगर बोलते हैं ना कि नौ बजे आने के लिए तो उस टाइम पेशेंट आ जाता है लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है और उनसे पूछने जाए किसी और से पूछने जाएँ कि कितनी बजे तक डॉक्टर आएँगे तो उनका जवाब रहेगा बस थोड़ा देर और वेट कीजिए आते ही होंगे इसमें फस गए हैं उसमें फस गए हैं मतलब उनके लिए कहिए ना मरीज का कोई महत्व नहीं है कि मतलब टाइम कभी देते हैं आते कभी हैं देख कोई ऐसा होता है कि हाँ ये होता है ना कि जो गरीब जैसे रहते हैं गरीब लोग रहते हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं जो अमीर रहते हैं जो पैसा फेंकते हैं उसपे अपना डॉक्टर दौड़े दौड़े एकदम हर मिनट उसका ख्याल भी अच्छे से रखेंगे और उनका बार बार मतलब चेकअप वेकअप भी होता है और जो गरीब फैमली से आते हैं उनका तो कुछ है ही नहीं हजार बार बोलने के बाद एक बार देखने जाएँगे एक बार दवाई देंगे उनको मतलब भेजते रहते हैं टाइम कभी देंगे कभी आएँगे मतलब उनके लिए कुछ नहीं है ये होता है कि हर अस्पताल में किसी किसी अस्पताल में ऐसा होता है कि जितना बजे डॉक्टर बोलता है उतना बजे ही आता है नहीं तो हर अस्पताल में यही है और बहुत से अस्पताल में है कि मतलब सुविधा उतना नहीं है किसी में मतलब वो रूम ठीक से नहीं मिलेगा तो किसी में पानी वानी अन्य अव्यवस्था किसी में साफ सफाई ऐसा होता है ना कि अस्पताल होना चाहिए एकदम साफ सफाई वहाँ पे लोग अच्छे हों ताकि हर मरीज को अपने जैसा व्यवहार करें डॉक्टर को बस यही काम होता है कि पेशेंट को अपने जैसा माने कि अपना है अपना अगर डॉक्टर मान लें ना हर पेशेंट को तो उसको कोई तकलीफ ही ना हो लेकिन आजकल के डॉक्टर किसी किसी को पूछते ही नहीं जो रुपया देता है ज़्यादा उसको बस ध्यान उसपे रहेगा और जो गरीब फैमली से रहते हैं उसको अपना टाइम देते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ना उसको ठीक से देखना हाँ बोल दिए इतना बजे आ जाइए हर दिन टाइमिंग बदलेंगे कि इतना बजे आइए इतना बजे आइए इतना बजे आइए उनको दवाई एक बार दे दिए तो वो अब सुबह से शाम तक बैठा है कि एक बार आके डॉक्टर देख लें लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है और प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि गरीब लोग को उतना नहीं है क्या है कि उसमें रुपया बहुत लेता है हर एक दिन का पाँच हजार दस हजार अगर पूरे दिन रह जाए पूरे रात रह जाए तो उनका दस हजार चार्ज रहेगा तो गरीब लोग इतना नहीं है नहीं पाता है कहाँ से जिसको खाना पीना नहीं है वो उतना फीस कहाँ से हॉस्पिटल में देगा और सरकार सरकारी अस्पताल में है कि सब कुछ नहीं मिल सकता है अगर कोई बहुत बीमार है बहुत बीमार है तो सब चीज का सुविधा उसमें नहीं हो पाता है किसी को कुछ कोई बीमारी ज़्यादा बड़ा हो जाए किसी को कैंसर हो जाए किसी को टी बी हो जाए उसको टाइम पे सब चीज चाहिए दवा दारू सब कुछ टाइम पे होना चाहिए जबकि सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं हो पाता है उसपे चेकअप कुछ नहीं करवाएँगे न ही बी पी चेकअप होता है न ही होता है ना ऑक्सीजन दे दे पाते हैं ये वो कुछ भी ऐसा नहीं होता है और ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल में सब चीज रहता है तो उसमें चार्ज बहुत लेता है गरीब लोग इतना नहीं कर पाते हैं पर होता है कि कोई कोई बहुत अच्छे इंसान होते हैं ना तो वो बिना कुछ बोले ही गरीब का भी ध्यान रखते हैं उनको टाइम पे आएँगे बोलेंगे कि आइए बैठिए खाइए पीजिए ये दीजिए वो दीजिए तब उससे हो जाता है कि